ہلو ہلو ہاں جی بولیے سر بولیے سر فلیور تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے جیسے ونیلا ہے اپنے پاس اور اسٹراویری ہے مینگو ہے یہ سب بیسک فلیور ہیں کچھ اسپیشل فلیور چاہیے تو اس میں رس ملائی ہے بٹر اسکوچ ہے ہاں ہاں آلمنڈ والا بھی ہے سر آپ کو کون سے اوکیژن کے لیے بنانا ہے ایسا اوکے تو اوکے سر نو پرابلم سر تو یہ جیسے بچہ آپ کا فسٹ بڈ ڈے ہے اس کا سیکنڈ بڈ ڈے ہے ایسا اور سر لڑکا ہے یا لڑکی ہے لڑکی ہے تو سر وہ نہیں گرلس کے لیے عام طور سے ہم لوگ نا ڈال والے کیک بناتے ہیں ہاں جی تو سر وہ آپ کو بن جائے گا ہاں جی وہ پورا فینسی بھی ہوتا ہے دکھنے میں خوبصورت بھی ہوتا ہے بچوں کو پسند بھی آتا ہے سر وہ تقریباً تقریباً بنتا ہے ڈیڑھ سے دو کے جی میں بنتا ہے اچھا ہاں جی سر اور یہ اسپیشل فلیور ہے اس واسطے آپ کو چھ سو روپئے کے جی پڑے گا نہیں اگر وہ دو کے جی میں بنتا ہے تو وہ نیر اباؤٹ آپ کو بارہ سو روپئے تک جائے گا ہاں جی اس میں اگر آپ ڈیڑھ کے جی کروانا چاہتے ہو تو ویسا بھی ہو جائے گا لیکن دیڑھ کے جی میں چھوٹا لگے گا دو کے جی مناسب ہے ہاں ہاں وہ سب ہو جائے گا سر آپ کو بس آپ کو یہ بتانا ہے اگر آپ کے پاس فوٹوز وغیرہ ہوں گے تو آپ میرے کو وہ بتا دیجیے یا تو میں آپ کے پاس جو ہمارے پریویس جو ہم لوگوں نے پچھلے کیک بنائے تھے اس کے فوٹوز ہیں ہاں جی تو وہ ہم آپ کو فاروڈ کر سکتے ہیں آپ چاہو تو سلیکٹ کر لو اس میں سے ہاں جی جی سر جی ہاں تو سر رات میں آپ کو کب لگے گا یہ بارہ نہیں سر کوئی بارہ بجے تک تو شاپ کھلی نہیں رہتی ہے اور شاپ کا آخری ٹائم ہوتا ہے دس بجے تک جی ٹھیک ہے تو آپ ایک کام کیجیے سر میں آپ کو کل ریڈی کروا دیتا ہوں آپ کو ہاف پیمنٹ پہلے کرنا ہوگا آدھا پیسہ ابھی آپ کو ادا کرنا ہوگا یہ جس نمبر پہ آپ نے کال لگایا ہے اسی پر گوگل پے چالو ہے آپ مجھے ایڈوانس اس کے نام پہ کرا دیجیے بچی کا نام آپ بتا دیجیے جی ٹھیک ہے تو سر وہ کس کس نام سے بناؤں میں شاہین نام سے بنا دوں بکنگ شاہین نام سے جی سر چلے گا آپ میرے کو ہاف پیمنٹ کر دیجیے میرا اوکے ہاں جی سر چلے گا چلے گا اور کچھ سر اس کے علاوہ ڈیکوریشن کے آئیٹمس بھی ہمارے وہاں ہیں تو سر آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی آپ ایک کام کیجیے سر نہیں آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کل آپ کیک لینے آؤ گے نا سر تو اسی وقت آپ کر لینا جی ٹھیک ہے پھر اللہ حافظ